हैलो जय झूलेलाल केरु श्रीचंद भई था ॻाल्हायो किथां आदर्श नगर मां हा त सुञातव मूंखे हा मां तव्हांजो मां तव्हांजो पाड़ोसी सुनिल भई थो ॻाल्हायां हा काल्ह आ्योहि हुउसि मां तव्हांजी दुकान ते पर तव्हां हाज़िर कोनि हुआ ॿाहिरि विया आहियो छा हा अचो हा छोकिरे ॻाल्हि कई की राति जो पपा घरु गॾिजंदव त मां चयुमि फोन ते ॻाल्हाए वठनि मथे महीने में छोकिरे जी शादी आहे त छोकिरे लाइ कपिड़ा खपंदा ऐं पैंजो कुंवारि जे लाइ वॻा खपंदा उन्हनि जे लाइ सोन खपंदो ऐं घर जे लाइ बि कपिड़ा सोन वग़ैरह सभु खपंदियूं शयूं हिते त सभिनी हंधु ॾिसी आहियां पर सम्झ में कोन आहिनि किथे तांजो सुञातल हे अच्छा सूरत में हा हुते नयूं नयूं डिजाइनियूं मिलंदियूं कराए पोइ तव्हांजो सुञातल सोनारो हुते आहे चूड़ियुनि में चूड़ियुनि में नयूं डिजाइनियूं मिलंदियूं हुते अच्छा ऐं गले जी चैन बि खपे कंगड़ खपनि ऐं छोकिरे लाइ शेरवानी खपे सम्झ ऐं मुकुट बि खपे छोकिरे लाइ ॿियों शादीअ में जेके शयूं हूंदियूं आहिनि विञिणा विञिणा सभु उहे बि खपंदा हा तव्हांजे घरां त असांजे घर वारी ॻाल्हि कनि पियूं अहमदा अहमदाबाद में ॿ कुबेर नगर में बि सुठियूं शयूं मिलंदियूं आहिनि त हा भरोसे वारो आहे न भरोसे वारो आहे न

सोन जहिड़ी शइ आहे न त सोचे सम्झे वठणी पवंदी ऐं हा अघु वाजिबी अथसि न हा त अघ जे छा आहे त हिते ॼण वणनि थियूं शयूं त पर अघु थोरो सहुलो थो लॻे ऐं डिजाइनियूं थोड़ियूं झूनियूं तूं लॻनि हिन जे हिसाब सां त चऊं था त सूरत में डिजाइनियूं नयूं हूंदियूं तव्हांजो छोकिरो ॻाल्हि करे पियो त हा तव्हांजो छोकिरो ॻाल्हि करे पियो पापा खे वधीक खबर पवंदी आहे सोन में हा त तां जॾहिं चओ तॾहिं इहे शयूं सभु गॾु करण लाइ छा ऐं टाइम खपंदो आहे त पहिरियों सूरत हलूं त पोइ उतां खां पसंदि जी जेके शयूं हुजनि सोन जूं वॻनि में ऐं वन पीस में माइयुनि खे खपंदियूं साड़ियूं खपंदियूं वॻा खपंदा सभु शयूं खपंदियूं त उए उतां वठूं अच्छा त पोइ अहमदाबाद वञण जी ज़रूरत न पवंदी न हा त तव्हां ॿई माण्हू तयारु थिजो त हिकु ॿिनि ॾींहनि में तव्हांखे मां इतलाउ कया थो त गॾु निकिरिंदासीं ठीकु आहे हा हा हा हा त तां तयारी रखिजो हा जय झूलेलाल